बे बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव बेरायनो मोजां मोननाय जायगायानो जाबाय आंनि लनडन बे लनडननि सोमोनदो आं गोबां खोनादों जेरैबायदि बेनि रिलेशननि सामोनदोयै बेनि कालचारनि सोमोनदोयै स' बेनि थाखाय आं गोबां क्युरियस मिन्थिनो थाखाय स' बेनि थाखायनो आं बेयाव थांनो लुगैयो आरो स्पेशलि बेसोरनि फुड बेसोरनि फुडखौ एसे एक्सप्लर खालामनो लुगैयो ओमफ्राय बेसोरनि फुड आरो रिलिजन बिसोरनि बे क्रिस्टिआन रिलिजननि सोमोनदोयै गोबां खोनादों बेनि थाखाइनो बेयाव थांनो लुबैयो आरो बिसोरनि एडवेंचरास जायगा जेरैबायदि थेम्स रिभार बेनि सोमोनदोयै एक्सप्लोर खालामनो लुगैनायनि थाखाइनो बे जायगायाव थांनो जोबोद लुबैथारो आमफ्राय बेनि आर्किटेक्चार बेसोरनि आर्किटेक्चार जेरैबायदि जोंनि इंडियायावबो बिसोरनि आर्किटेक्चारा सलियोमोन बेनि थाखाइ बेयाव थांनो लुबैदों नायनो